हँ हेलो कथीसब लेबै हम तऽ आम आओर बेचै छी मालदह किसनभोग मालदह किसनभोग बिज्जू कलकतिआ बुझलिए कि कहलिए किसनभोग मालदह मालदह बुझलिए बिज्जू कलकतिआ अहाँ कोन कोन लेबै मालदह लेबै कि किसनभोग लेबै कि कलकतिआ लेबै कि बिज्जू लेबै अँए तऽ लऽ जाउ ने सओ रुपैआ किलो हँ आबू ने तऽ लऽ जाएब हम दऽ देब हम सब आम रखै छिए बुझलिए हमरा गाछे छै हम तोड़िकऽ आनै छी आओर बेचै छी सबसँ चिक्कन मालदह आम हइ खाइऔ ने मालदहमे आँठी नहि रहै हइ खाली गुद्दे रहै हइ बुझलिए अँए मालदह लिअऽ कलकतिआ लिअऽ बिज्जू लिअऽ जे मोन लेबै से लिअऽ किसनभोग लिअऽ कतेक लेबै ठीक अपन दस किलो लेबै तऽ हो जेतै आबू मिलि जाएत आम ढेरी हइ सबरङ्गके आम हइ बुझलिए नहि यइ गाछमे पकाकऽ रखने छिए हम कार्बेटवला नहि बेचै छी बुझलिए हुँ कलकतिआ बेचै छी जे लेबै से लऽ जाउ अहाँके जे इच्छा हइ खाइके मोन एक किलो दू किलो पाँच किलो दस किलो जे लेबै से अहाँ लऽ जाउ हिआँ हइ बहुत हुँ ठीक हइ बिज्जू चालिस रुपैए किलो हइ कलकतिआ पचास रुपैए किलो मालदह हइ साठि रुपैआ ठीक हइ दऽ देब हुँ ठीक हइ अँए हँ ठीक हइ ठीक हइ रखै छी रखै छी